मां मायग्लैम मां लिपस्टिक घुराई वाईन कलर जी ऐॾो ख़राब ऐॾी ख़राब आई उन मां उहा कलर त जेको घुरायो हिकु त उहो आयो कोन वरी आयो बि हेॾनि ॾींहंनि खां पोइ उन में ॾेखारे पियो कि तव्हां खे तव्हां जो ऑडर हफ़्ते में मिली वेंदो पर आई पंद्रहंनि ॾींहंनि खां पोइ त ठीक आहे शुख़ुर देर सां आई त देर सां आई पर सफ़ा कलर ई ॿियो उन खां पोइ मां जॾहिं उन खे खोले ॾिठो त अजीब ई बांस पई अचे उन मां त सफ़ा ठ हणण जहिड़ी न हुई भई माण्हू कोई यूज़ करे हणे कलर बि अलाइ कीअं आयो अजीब ई बांस पई अचे वापस वापस बि न पिया खणनि भई थींदो आहे न भई ठीक आहे रिटर्न थिए एक्सचेंज थिए उहो बि न बिलकुल बि सुठो काने हीअ सर्विस बिलकुल बि सुठी काने मां हीअ कंहिं खे सलाह ई न ॾींदमि कि मायग्लैम मां कोइ प्रोडक्ट घुरायो